मैं अपने परिवार के साथ पिकनिक पर जाता हूँ जैसे मैं अपने माता पिता भाई बहन और दादा दादियों के साथ पिकनिक पर जाता हूँ तो हम लोग नैनीताल पिकनिक पर जाते हैं और नैनीताल में हम काफ़ी आनंदित महसूस करते हैं और वहाँ पर हम खाना खाते हैं जो कि उह काफ़ी अच्छा महसूस होता है और वो हमारी ज़िन्दगी के काफ़ी अच्छे पल होते हैं जब हम पूरे परिवार के साथ बैठ कर पिकनिक करते हैं और जब मैं अपने दोस्तों के अपने मित्रों के साथ पिकनिक पर जाता हूँ तो हम पिकनिक के लिए गोवा जाते हें और काफ़ी तीर्थ स्थानों पर जाते हें जैसे मथुरा वृन्दावन आदि जगह पर हम अपने मित्रों के साथ पिकनिक पर जाते हें और मित्रों के साथ हम काफ़ी अपने मन की बात बोलते हैं और मित्रों के साथ अपने आपको काफी सुरक्षित महसूस करते हैं और मित्रों के साथ काफी आनंदित महसूस करते हैं घरवालों के साथ पिकनिक पर जाते हैं तो अपने आपको काफ़ी सुरक्षित महसूस करते हैं और घरवालों के साथ काफ़ी मजे आते हैं पिकनिक पर और हमारी ज़िन्दगी के बहुत अच्छे लम्हे होते हैं ऐसी जगहों अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाते हें तो फिर काफ़ी अच्छा महसूस होता है सभी दोस्त बैठ कर बातें करते हें और आपस में रुपये इकट्ठे करते हैं जिसके पास जितने रुपये होते हैं वो अपने अनुसार पैसे देते हैं और सभी दोस्त पैसे इकट्ठे करके फिर पिकनिक पर जाते हैं और वहाँ जाकर पार्टी करते हैं नाश्ता करते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं और हम गाड़ी से पिकनिक पर जाते हैं और वहाँ पर हम अपने दोस्तों के साथ मज़े लेते हैं और वहाँ पर काफ़ी लोग पहले से ही उपस्थित होते हैं और हम सभी लोगों से हाल चाल पूछते हैं और पिकनिक का पूर्ण रूप से आनंद लेते हैं